हाइक करने के लिए मैं अपना पसंदीदा स्थान जम्मू कश्मीर का उड़ी चयन करूँगा क्योंकि क्या है कि जब मैं फ़ौज में था उस दौरान मैंने बर्फ़ के समय पहाड़ियों पर अपना पूरा समय बिताया हम उस पहाड़ी पर होते थे जहाँ पर बाईस बाईस फ़ीट की बर्फ़ पड़ती थी हमें वहाँ पर धूप देखना नसीब नहीं होता था कई कई दीनों तक हमें ऐसे ही निकालना पड़ जाता था वहाँ पर पानी भी नहीं होता था ना हमें पेड़ पौधे मिल जाते थे बस चारों दिशाओं में हम सूरज को देखने के लिए सूरज की किरणों के लिए हम तरस जाते थे उस समय की बात है जब पहली बार फरवरी के महीने में हमने सूरज देखा था तब ऐसा महसूस हुआ था जैसे कि हमें स्वर्ग की अनुभूति हो गई हो हमें चार महीने हो गए थे हमने सूरज नहीं देखा था और जैसे ही सूरज देखा तो लगभग बारह बजे करीब हमने सूरज उदय होते हुए देखा और दोपहर दो बजे सूरज अस्त भी हो गया जबकि हम पहाड़ के उस टॉप पर थे जहाँ हमें सूरज आसानी से दिख सकता था लेकिन इतनी बर्फ़ पड़ती है इतनी बर्फ़ पड़ती है कि हम उस समय कुछ नहीं देख पाते बस बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ़ हमें बर्फ़ नज़र आती है हमें कोई भी इंसान जानवर या पशु पक्षी नज़र नहीं आते इसलिए अब मैं जब सेवानिवृत्त हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार अपना हाइक करने के लिए दोबारा से ऐसे स्थान पर जाऊँ इसलिए मैं उड़ी सेक्टर को ही अपना आइडल प्लेस मानता हूँ